میرے خیال میں کھیلوں کا ارتقا قدیم اولومپکس سے شروع ہوا جو جسمانی طاقت کا مظاہرہ تھے وقت کے ساتھ کھیل منظم ہوئے قوانین کے بنے اور یہ تفریح کے ساتھ ساتھ صحت اور سماجی تعلقات کا ذریعہ بنے مستقبل میں تبدیلیوں کے اہم نکات ٹیکنالوجی کا گہرا اثر بھی آر اے آر سے کھیل دیکھنے کا تجربہ بدل جائے گا مصنوعی ذہانت اے آئی کھلاڑیوں کے کارکردگی اور حکمت علمی کا ذاتی بنائے گی کی اے آئی اسپورٹس کا فروغ الیکٹرانگنک کھیل اور مزہ مقبول ہوگی نئے فارمنٹس یہ تیز رفتار اور مختصر کھیل سامنے آئے گی اسمارٹس آلات کھلاڑیوں کے لباس اور آلات صحت کا ڈیٹا دے گی ڈپریشن میں کمی کھیل ذہنی صحت کے لیے اہم کردار ادا کریں گے عالمی ریاسی رہائشی ٹیکنالوجی سے کھیل ہر جگہ پہنچیں گے پیشہ ورانہ ترقی کھیل اور ایک بڑا کاروبار بنتے رہیں گے